हलो हलो जी बोलिए

जी सर हम वहीं से बोल रहे हैं बोलिए आपको क्या काम है जी जी किस चीज़ की शॉप है सर आपकी जी जी बहुत बढ़ियाँ अच्छी बात है जी बोलिए क्या ऑर्डर चाहिए था आपको जी जी जी जी मिल जाएगी आपको कौन कौन भी चाहिए जी अवेलेबल है जी बहुत प्रकार की हैं आपको किस टाइप की चाहिए किस क्वालिटी में चाहिए किस रेन्ज की चाहिए आपको जी जी डायमण्ड वाली भी है प्लेन वाली भी है और लाइटिंग वाली भी है जी जी बच्चों के लिए लाइटिंग वाली भी है और हाँ जी जी ठीक है जी जी और कुछ जनरल जी मिल जाएँगे ना और कुछ जनरल सामान जी जी जी चॉकलेट भी मिल जाएँगे आपको और कुछ जी जी होम डिलिवरी भी हो जाती है आपको मिल जाएगा शाम तक आपको जब भी चाहिए जी मिल जाएगा आपको आप जब चाहिए हाँ और कुछ जी वो तो मिल जाएँगे आपको सर आपको कुछ जनरल चाहिए या कुछ कॉस्टमेटिक या वो चाहिए वगैरह लेडीजों का सामान या कोई ऐसी क्रीम हो गया पाउडर हो गया ऐसी कुछ चीज़ें जो लड़कियों या औरतों के ही लेडीज़ों के काम में आती हैं मिल जाऍंगे आपको जी सब मिल जाएगा आपको अच्छे अच्छी कॉस्ट में दे देंगे आपको

अरे जी सर आपके रेट में मिल जाएगा

ठीक है सर मिल जाएगा ओके थैंक यू सर हैव अ नाइस डे सर शाम तक मिल जाएगा आपको

जी

जी नहीं कोई नहीं सर फ़्री है

ठीक है सर थैंक यू सर थैंक यू सर हैव अ नाइस डे